हॅलो

हांव करुणा कारेकर उलयतां हय तुमी कोण उलयतात आमी बस सांगलेली ती आं तुमचो पेडणेकर बस न्हय कशी आसा आं तेन्ना आमकां आमची पंदरां जाण सुमार आसली बसीन वचपाक पंदरा जाण आसली पंदरां जाणां हय तेन्ना आमकां मेळटली न्हय बस धा तारकेक धा तारकेर धा तारकेर जाय हय आमकां भितर आसल्यार बरी न्हय भुरगीं भुरगी आमची तीन आसात जाण्टी पांच आसात हय बाकीची सगळीं हय हय

ना तुमची रेट सांगूना तुमी अश्टविनायकाक सगळें तेंवूय बी हे हे खंयेच ते धा धा हजार न्हय मातशें कमी जास्त जांवचे ना कांय कमी करीनात कांय

एसी बस न्हय तुमची ए सी बस न्हय आं हय हय मागीर आमी आमचे कोणाले टायमार आयली जाल्यार घेवया तांकां पांच जाणांक

आनी कमफटेबल सगळ्यांक कमफटेबल सिट जातले भुरग्यांचे बी कांय प्रोबलम जावंचो ना न्हय हय पांच भुरगीं आसा आमची आनी पांच जाण्टी आसा नवी बस आसा काय पोरनी आसा नवी आसा काय प्रोबलम जांवचो ना मू सारकी आं आं तुमचो ड्रायव्हर ड्रायव्हर बी आसा तो बरो आसा न्हय

आं आं बरें आसा बरें आसा ड्रायव्हर तुमचो जाणटो आसा आं बरें बरें थॅक्यू आं